जि'यां कि मी इक्क मौका लब्भेआ हा भद्रवाह साढ़े इक कैंप लग्गेआ हा ब संगम टवंटी टवंटी टू ते उद्धर इक मी इक ते पोस्टर बनाने दा मौका लब्भेआ हा ते इक तरफ रंगोली बनाने दा मौका लब्भेआ हा बनाई ते अपने कोला बड़ी शैल ही लेकिन लब्भेआ उत्थै कक्ख निं हा सर्टिफिकेट देई उ'नें घर भेजी ओड़ेआ हा उ'नें साह्नूं ते लेकिन जि'यां कि साढ़े घर कोई बी ध्यार होऐ ते कोई बी फंक्शन होऐ ते अस जि'यां दिवाली होऐ ते अस रंगोली बनाने होने अपने घर च ते मेरे घरें आह्लें ते मेरे तायें चाचें बी ओह् इत्थै आइयै बी बनाये उ'नें ते मिगी इ'यां कि ते फ्ही में बोलनी होन्नी कि मिगी पैसे देओ बनाने ताईं लेकिन फ्ही में जैह्लूं भापा बोलदे नेईं तूं उद्धर बी बना फ्ही में मतलब केह् होंदा कि घर आह्लें गी पता होंदा कि एह् बनांदी ऐ ते बनाई देई ओड़ग ते नेईं ते अजकल ते ओह्बी आइयै दे जियां पेपर होंदे पेपर रक्खो कलर करो ते अपने आप चुक्को पेपर ते डिजाइन डिजाइन बनी जंदा लेकिन जेह्ड़ी चीज अस अपने हत्थें कन्नै अस आपूं चीज शैल बनाई सकने इन्नी अस पेपर कन्नै निं बनदी बेशक ओह् परफैक्ट बनदी ऐ लेकिन ओह् होंदा कि अस एह् सेम सेम लगदी ऐ बिल्कुल ते जेह्ड़ी अगर अस बनाचै अस किश बी ड्राइंग बनान्ने होन्ने जि'यां अस अस तुसें गी लक्ष्मी माता बनाई देई ओड़गे जां कोई दुल्हन बनाई ओड़गे जां कोई फ्लावर बनाई ओड़गे बड्डा जेहा जां गणेश बनाई ओड़गे कुछ बी बनाई ओड़गे ते ओह् शैल लगदा ते जियां की गणेश बगैरा दी मूर्ति पेपर जेह्ड़े होंदे ओह् अजकल है निं आ दे छड़े बा बाह्र आए दे ते स्टिकर आए दे छड़े ओह्दे फुल्ल फुल्ल होंदे ओह्दे स्टिकर आए दे ते उसी रक्खो ते ओह्दे पर कलर करो ते कलर होई जंदा एह् ते मिगी बड़ा शैल लगदा जि'यां साढ़ा स्कूल कंपीटिशन होंदे हे रंगोली कंपीटिशन होंदा हा उस दा होंदा हा चार कंपीटिशन होंदा हा ते फसर्ट सैक्न ते थर्ड प्राइज थ्होंदा हा साह्नूं थ्होऐ दे न काफी जो स्कूल आह्लें हे रक्खे दे प्राइज ते रंगोली दा आर्ट ऐंड क्राफ्ट दा बक्खरा बक्खरा होंदा हा हर चीज़ दा होंदा ऐ कि अपना अपना हर कुसै गी अपना अपना टैलेंट होंदा ऐ कोई बी चीज दस्सने दा ते मी रंगोली मी आर्ट ऐंड क्राफ्ट दा बहुत जैदा जि'यां मी रंगोली बनाना बी शैल लगदी ते आर्ट ऐंड क्राफ्ट किश बी पेपर वेस्ट करना कोई बी चीज बनाना शैल लगदी ऐ